बिथांमोनफ्रा जोंनि ओनसोलाव माय गायो दैज्लाङाव माय गायो जुन जुलाइ आव माय गायो आमफ्राय बे माय गायनानै बोथोर जानुवारीफ्राव हायो थिखांना लायो मायखौ ओमफ्राय दा माय गायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो मैगं गायनो राहा लायो फिलिं बिदिनो बेसर माबा माबि गायो आरो आलु आलुफोर गायो जोगोनार मैगं बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो आरो माय गायखांनानैबो जोङो दैज्लाङावथ' माय गायबाय माय गायनानै मायखौ जों थिखांना लानानै मैगं थाइगं गायो आरो खायसे गुबुनफोरा जों बर' माय गायो दैज्लां जानायनि सिगां माय खोनसे गायग्रोनानै बेखौ बोखांनानै आरो दैलाङाव माय गायो जानायनि माय माय गायखांनानै आरो जों मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि मेगं थाइगं गायनो हायो आरो जों गायो बिदिनो मुलि माबा माबि हासार होनानै जों थिखांनाय जायो आलु मेगं जोगोनार मेगं आरो बिदिनो सबाइ बिमा भिन्दि बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं गायनो हायो आरो जोङो मेसें बोथोरावबो जों आमफाय बिदिनो जोंना मायल' गायनानै जों थाया गोबां रोखोमनि गायो बेसर फिलिं बिदिनो आरो बेसरखौथ' जोङो गायनानै थाव मोन्नो हायो बिनिखायनो जों गायो फान्नानै फैसाफोरबो मोनो आरो मायखौथ' माय जोङो जानो थाखाय गायनो गोनां जायो दैज्लां बेथोराव मायखौ गायबाय थिखांनानै लाबाय थिखां खांनायनि उनाव दसे थानानै आरो जों बिदिनो एवनानै हालेवनानै बा हासार मुलि होनानै जोङो मैगं थाइगं गायो आरो जोङो दुब्लियाव बिदिनो जों आबाद मावनानै गोबां जानो हायो आरो बोथोराव आरो जेनेबा जों दैज्लां बोथोराव माय गायबाय मेसें बोथोराव मैगं गायबाय बिदिनो जोङो जालाङो आरो जोंनि आसाम आसामावथ' गोबां मायबो जायो गायो बिदिनो बोखाङो आरो मैगं थाइगंबोथ' जाखायो